اردو زبان جو ہماری پیاری زبان ہے اس کی تاریخ کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اس نے اپنی تاریخ اور ترقی کے دوران کئی دوسری زبانوں کو متاثر کیا ہے اس کا اصل علاقہ کی دوسری زبانوں پر مختلف طریقے سے ہوا ہے جن میں الفاظ ادب اور ثقافتی تبادلہ بھی شامل ہے بات الفاظ کی کرے تو ہندی اور اردو دونوں نے ایک دوسرے سے بہت زیادہ الفاظ لیے ہیں جن کی تعداد بےشمار ہے اردو کے فارسی اور ترکی اور عربی الفاظ نے ہندی زبان کو بہت زیادہ متاثر کیا ہے اور بہت سارے الفاظ ہندی زبان کو دیے ہیں بنگالی زبان میں بھی اردو کے بہت سارے الفاظ استعمال ہوتے ہیں خاص طور پر شاعری میں اسی طرح پنجابی زبان میں بھی اردو کے کئی الفاظ موجود ہیں اور پنجابی شاعری اور گیتوں میں اس کا اثر دیکھا جا سکتا ہے اور بات ادب کی کریں تو ہندی ادب ہو یا پنجابی ادب ہو یا پھر بنگالی ادب ہو ہر ایک زبان کے ادب کو اس زبان نے بہت اچھی طرح متاثر کیا ہے ان کی شاعری کو متاثر کیا ہے